मां पंहिंजे दौड़ भाग जी तयारीअ में पंहिंजे खाइण पीअण जो पूरो पूरो ध्यानु रखंदी आहियां जंहिंसां मां सुठीअ तरह दौड़ भाग करे सघां मां पंहिंजे ताक़त जो पूरो पूरो ध्यानु रखंदी आहियां जीअं खाइण में मां केला अंडा ऐं सलाद खाईंदी आहियां जीअं त केलनि में कैल्शियम हूंदो आहे ऐं अंडनि में प्रोटीन हूंदो आहे ऐं सलाद सां दौड़ भाग में डुकण लाइ ताक़त मिलंदी आहे इन करे मां इहो सभु खाईंदी आहियां की जीअं मां सुठी तरह दौड़ भाग करे सघां ऐं मां पंहिंजे पीअण जो बि सुठी तरह ध्यानु रखंदी आहियां जीअं त मां नारेल पाणी लीमो शरबत ऐं मूंखे मौसमीअ जो जूस बि वणंदो आहे त मां उओ बि पीअंदी आहियां जीअं त मां सहुली तरह डौड़ी सघां ऐं मूंखे डोड़ण में का तकलीफ़ न थिए